मतलब हमर सबके इलाकामे जे हैय अगर बरसातके सीजन अबै छै तऽ मलेरिया बीमारी फैलि जाइ छै आओर मौसम जैसे जैसे चेञ्ज होइ छै उस अनुसार बीमारीके भी बदलै छै जैसे कि ठण्डीमे ठण्ड लागि जाइ छै सर्दी हो जाइ छै बोखारो होइ छै आओर ई अगर गर्मी रहै छै तऽ गर्मीमे गर्मीमे भी बीमारी जैसे लू लग जाइ छै आओर अगर बारिशके मौसम रहै छै तऽ ओहोमे भी इन्फेक्शन हो जाइ छै बहुत सारा बीमार बहुत जैसे जैसे मौसम बदलै छै उस हिसाबसे आदमीके बीमारी बीमारी होइ छै आओर बरसातमे इन्फेक्शनवला बीमारी होइ छै जादातर आओर गर्मीमे ई लू लग जाइ छै आओर ठण्डीमे सरद लागि जाइ छै इस तरह हमरा सबके इधर इलाकामे बीमारी होइ छै सबके आओर यहाँके आदमी सब इसी अथीमे सब ढलल हैय जैसे समा जाइ छै इस बरसातके सीजनमे बरसातके हिसाब सँ मतलब वर्षा होइ छै तऽ इन्फेक्शन होइ छै उस हिसाब सँ सबके पता रहै छै जे इलाज करबाबैके हैय आओर अथी के जे छै लू लगै छै तऽ गर्मीके समयमे अथी सब ओकर डॉक्टरसँ सलाह लए कऽ किछु खानामे बदलाव रखै छै जैसेमे प्याज व्याज खाकऽ निकलै छै घरसँ जाहि प्याजके कारण लू कम लगै छै